नमस्ते तुसेंगी सारें गी मेरा नां मिनाक्षी ते में इ'नें द'ऊं नंबरें दे बिच्च आह्ले नंबरें गी बोलना चाह्नियां पंज एह् दस ऐ ते दस दे अग्गे ग्यारह् ग्यारह् दे अग्गे बारां बारां दे अग्गे तेह्रां तेह्रां दे अग्गे चौह्दा चौह्दा दे अग्गे पंद्ररां एह् पंज नंबर इ'नें दौने नंबरें दे बिच्च औंदे न धन्यबाद